ہم اپنے گھر کی چھت پر کبوتر چڑیا یا اور بھی پرندے بلانے کے لیے دانہ جیسے گیہوں باجرہ مکا کے دانے اور بھی بہت سی چیزیں ڈالتے ہیں جس سے کبوتر ہماری چھت پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور دانے وانے کھاتے ہیں گیہوں کھاتے ہیں اور بھی ان کے ساتھ بہت سارے پرندے آ جاتے ہیں ہمارے گھر کی چھت پر جسے ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اپنے گھر کی چھت پر ان کے پینے کے لیے پانی بھی رکھتے ہیں جس سے وہ صبح اور شام ہمارے گھر کی چھت پر آتے ہیں اور چگ کر یا پانی پی کر واپس چلے جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے اپنے گھر کی چھت پر کبوتروں کے لیے یا اور بھی پرندوں کے لیے جال یا دربہ وربہ بنایا ہوا ہے جس میں وہ کبوتر وہیں پر آ کر سوتے ہیں یا دانہ پانی پی کے وہیں پر رہتے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں کرتے ہیں ہم اپنے گھر کی چھت پر پرندوں کو بلانے کے لیے جیسے ہم اپنے گھر کے پیچھے جو خالی میدان ہوتا ہے وہاں پر پیڑ پودے رکھ لگا دیتے ہیں وہ پیڑ پودے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں پر پرندے آ کر بیٹھتے ہیں جیسے کبوتر آ کر بیٹھ جاتا ہے چڑیا آ کر بیٹھ جاتی ہے طوطا آ کر بیٹھ جاتا ہے اور بھی بہت سارے پرندے ہیں جو وہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں اور وہاں پر ہم دانہ بھی ڈال دیتے ہیں جس سے انہیں کھانے میں بھی مدد مل جاتی ہے اور ہم ان کے پینے کے لیے پانی بھی رکھ دیتے ہیں جس سے وہ پانی بھی پی لیتے ہیں